मां उल्हासनगर में रहंदी आहियां ऐं निवेरा इंग्लिश हाई स्कूल मां पढ़ियलु आहियां उहो स्कूल मूंखे जाम वणंदो हुओ हुतां जा टीचर्स बि जाम सुठा हूंदा हुआ जेके असांखे सपोट कंदा हुआ हुतां जी प्रिंसिपल बि जाम सुठी हूंदी हुई ऐं असांजे स्कूल में अलॻि अलॻि एक्टिविटीज़ थींदियूं हुयूं जींअ त पीटी थींदी हुई कंप्यूटर सेखारींदा हुआ ऐं योगा बि थींदो हुओ ड्रॉइंग थींदी हुई सिगिंग हूंदो हुओ अहिड़े तरह जी जाम एक्टिविटीस असांजे स्कूल में मौजूद हूंदियूं हुयूं ऐं मुंहिंजे स्कूल में मूंखे मुंहिंजी चारि बैस्ट फ्रैंड हूंदियूं हुयूं जंहिंसां गॾु मां जाम मज़ो कंदी हुअमि जेॾी महिल रिसेस थींदी हुई त असां हेठि मैदान में वेंदा हुआसीं उते वेही करे हिक ॿिए जो नास्तो गॾजी मिली करे खाईंदा हुआसीं असां जे कैंटीन में जाम सुठा सुठा नाश्ता मिलंदा हुआ जीअं त हुतां जी टिकी उतां जो वड़ो उतां ई चाइनीज़ एॾी तरह जाम शयूं असांजे केन्टीन में मिलंदियूं हुयूं उहे बि घटि पैसनि ते ऐं असांजे स्कूल जो जेको यूनिफाम हूंदो हुओ उहो बि जाम सुठो हूंदो हुओ रिसेस में असां सभु साहेड़ी मिली करे रोटी नास खाई करे पोइ वरी असां हेठि खे वध असांजे स्कूल जो मैदान बि जाम वॾो हूंदो हुओ उते असां बैट गुॾी बि खेॾींदा हुआसीं अहिड़ी तरह मुंहिंजे स्कूल सां मुंहिंजो जाम सारी यादियूं आहिनि ऐं मां पंहिंजे स्कूल खे जाम मिस कंदी आहियां असां सब साहेड़ियूं गॾजी करे हिक ॿिए खे मदद बि कंदा हुआसीं पढ़ाईअ में ऐं असांखे जंहिं ॾींहुं स्कूल मां छुटी मिलंदी हुई उन ॾींहुं असांखे सफ़ा मज़ो न ईंदो हुओ असां सभु साहेड़ियूं मिली करे छुटी वारे ॾींहुं हिक ॿिए जे घर वञी अगरि असांखे कुझु पढ़ाई हूंदी हुई त उहा पढ़ाई असां मिली करे कंदा होयासी या कुझु स्कूल तर्फ़ा असांखे प्रोजेक्ट मिलंदो हूंदो हुओ त उहो बि असां गॾजी मिली करे कंदा हुआसीं ऐं असां टूशन ते बि गॾु पढ़ंदा हुआसीं उते बि असां जाम मज़ो बि कंदा हुआसीं त असां गॾु पढ़ाई बि कंदा हुआसीं पेपरनि जे ॾींहनि में बि असां गॾु वेही करे पढ़ाई कंदा हुआसीं हिक ॿिए खां सवाल जवाब पुछंदा हुआसीं हिक ॿिए खे हिकु ॿिए जूं ग़लतियूं ॿुधाईंदा हुआसीं जींअ न उहो फेल थिए न मां फेल थिया अहिड़ी तरह असां पंहिंजा ॾींहं जाम सुठी तरह गुज़ारिया हुआ ऐं असांजे स्कूल में जाम सुठा स्ट्रिक रूल्स हूंदा हुआ जंहिंमां असांखे काई बि बुरी आदत न लॻी ऐं असां हुतां सुठी तरह सुठे नम्बरनि सां पास थी निकितासीं ऐं अॼु असां पंहिंजे पेरनि ते सभु बीठल आहियूं इन करे मूंखे पंहिंजो स्कूल जाम वणंदो आहे